ہمارا علاقہ قدرتی وسائل کے معاملے میں بہت حد تک پچھڑا ہوا ہے یعنی یہ کہ بہت کم قدرتی وسائل ہیں یہاں البتہ فصلیں ہے وسائل کے طور پہ مکھانا جو یہاں کا بہت عام ہے یہاں پہ اور یہاں پیدا یا پیداوار اس کی ہوتی ہے لیکن اس کی اتنی قدر یہاں نہیں ہے حالانکہ وہ قیمتی چیز ہے ایک

مکا الگ الگ چیز لوگ اس کی الگ الگ چیز بناتے ہیں مکا لاوا وغیرہ اور پاپکان وغیرہ دوسری جگہوں پہ بہت مہنگا بکا کرتا ہے اسی طرح گیہوں چاول دیگر دال وغیرہ اس طرح کی فصلیں ہوتی ہیں پاٹ بھی ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے جس کی رسیاں اور بورے بنتے ہیں اور دیگر چیزیں چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے اگر ان سب کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو ایک بہت بڑی کاروباری سرگرمیاں شروع ہوسکتی ہیں